में थोआनू सनाना चाह्न्ना कि में पैह्ली बारी जेह्ड़ी चीज़ बनाई ही ओह् ऐ मैगी मैगी जेह्ड़ी ऐ एह् मिगी बनाना निं आंदी ही पर मेरे भैन दी मदद कन्नै में बनाई पैह्ली बारी उन्न मिगी दस्सेआ पैह्लें पानी चाढ़ना तुसें ओह्दे बिच्च ओह्दे बाद मैगी पानी फिर तुसें ओह्दे उप्पर लून पाना मेरी भैन ऐ हा मेरे कन्नै तां में बनाई लेई फ्ही ओह्दे बाद च मैगी च लून पाना फिर मर्च पानी फिर ओह्गे कन्नै पैकेट आए दा होंदा ओह्दा मसाले दा मैगी मसाला आखदे उसी ओह् बिच्च पाना फिर उसी उब्बलन देना उब्बलन देना फिर होर थोह्ड़ा पानी पाई लैना फिर शैल बनानी पर में अदूं पैह्ली बारी कुकिंग कीती ही ते मिगी बड़ा मज़ा आया में सोचेआ उस दिन मड़ा मिगी लग्गेआ में इस्सै कम्मै आस्तै बने दा मेरे च एह्ड़ी गुणबत्ता बी ऐ फिर ओह्दे बाद च में ओह् सारें जने गी दित्ती अप्पूं बी खाद्धी फिर अपने भ्राऽ गी बी दित्ती अपनी भैन गी बी खलाई फिर घरै आह्लें मम्मी भापे गी बी दित्ती उस दिन घरै आह्लें बी सोचेआ भला एह्दा एह् एह्दा बी ऐ थोह्ड़ा मता इंट्रस्ट बनाने बिच्च ते ओह्दे बाद होर बी में किश बनाए दा ओह्दे बाद च चाह् चाह् दा ऐक्पीरियंस सारें जने दा बड़ा फेवरट होंदा चाह् सारे जने पींदे ऐ डेली मगर अस अज्ज दे टाईम उप्पर चाह् गर्मी होऐ सर्दी होऐ जिस बंदे गी चाह् ऐ ओह् चाह् गै पींदा चाह् बनाने दा तरीका में सारें कोला पैह्लें ओह्दे च दिक्खेआ मम्मी कोला सिक्खेआ मम्मी ने मिगी द सनाया भला चाह् इ'यां चाह् इ'यां बनांदे ऐ चाह् मम्मी ने में मम्मी उस दिन बाह्र गेदा हा कुदै ते उद्धर उद्धर चाह् बनानी ही मामे होंदे गेदा हा ते माम्मे होरें गी चाह् निं ही बनाने आंदी ते मामी होर हैनी हे घर ते माम्मे दा मुड़ा हा घर छड़ा फ्ही में चाह् बनानी ही ते फ्ही में मम्मी गी फोन कीता महां मम्मी चाह् कि'यां बनांदे मम्मी ने सनाया फिर पैह्लें पानी चाढ़ फिर पानी बिच्च खंड पत्ती पा ओह्दे बाद च ओह्दे ओह्दे च अदरक ओह् फिर अदरक फिर लौंग लाच्ची पा फिर उब्बलन दे उसी उब्बलने दे बाद च ओह्दे बिच्च ओह् पा दुद्ध पा फ्ही उसी गड़का तिन्न चार बुआले लोआ फिर में बोआले लोआंदा रेहा बड़ा मज़ा आंदा रेहा बोआला इक उप्पर ते इक थल्लै कदें गैस बंद करनी कदें आन करनी कदें आन करनी कदें आन करनी फ्ही ओह्दे बाद चाह् बनाई में चाह् बनाइयै फिर अपने पूरे टब्बर गी पलैई में ओह्दे बाद च आई गेआ होर होर फिर में इक होर चीज़ कीती दी ऐ जेह्ड़ी ऐ ओह् ऐ बनाई दी ऐ ओह् ऐ आक्टो पॉपकोन मीं निं आंदे ही ओह् बनाने में बड़ा मन कीता आक्टो पॉपकोन बनाने गी इक दिन में सोचा दा हा अज्ज में बनाने गै बनाने में उस बेल्लै में बेह्ला हा स्कूला आए दा हा फिर में उस दिन केह् कीता भला में उस दिन ओह् लेई कुक्कर लेआ ते मिगी पता हा कुक्कर च बनांदे एह् निं पता हा भला बनांदे कि'यां न फिर में यूट्यूब खोह्लेआ अपना यूट्यूब पर सर्च मारी भला कि'यां बनांदे न एह् ऐक्टो पॉपकोन कि'यां बनांदे फ्ही उ'नें सानूं दस्सेआ भला पैह्लें तुसें पैक्ट फाड़ना ते छड़ा कुक्कर बिच्च पाना ते उप्परा कुक्कर थोह्ड़ा जेहा खट्टी ओड़ना ते ओह्दे बाद च गैस ऑन करी ओड़नी ते ओह्दे बाद च अप्पूं बिच्च पटाके ठुलदे ते ओह्दे बाद च बनी जंदी चीज बिच्च गै ते ओह् इ'यां बनानी इ'यां बनानी बस जियां में गैस ऑन कीती ते उप्पर चाढ़ेआ इ'यां गै ओह् फट्टन लगी पे इयां बंम्बै आंह्गर फट्टन लगी पे इक्कै बारी ठक ठक ठक ठीक होन लगी पेआ उं'दा जियां में कुक्कर थोह्ड़े चिर बाद खोल्लआ ओह्दे बिच्च पूरे बनी गेदे हे उस दिन घरै आह्लें गी में खलाए घरै आह्लें आखेआ एह् ना जेह्ड़ा तुस गंद मंद बाह्रा दा कुरकुरे बगैरा खाने होन्ने उं'दे कोला बड़ी स्हेई चीज़ ऐ न्यूटरिशिस बी ऐ ते कन्नै हैल्थी बी ऐ थोआढ़े आस्तै क्योंकि एह् जेह्ड़ी चीज़ ऐ एह् ज्वार दी बनी दी होंदी ते कन्नै होर बी कन्नै सारें जने खाद्धा फिर सारें जनें गी बड़ा टेस्ट लग्गेआ कि एह् चीजां बड़ियां सोआद होंदियां ते होर बी में बड़ा कुछ बनाए दा पर हून जादातर में थुआनू केह् सनां हून हून चौल चाल बनाए दे लूनके चौल बनाए दे कदें कदें घर पोलाओ आखदे जिसी ओह् बी बनाए दे ओह् ओह् में अजें धोड़ी इक दो बारी गै बनाए मेरे कोला हैनी शैल हैनी बने क्योंकि मिगी ओह्दे च लून बगैरा दा पता गै निं लगदा भला कि'यां बनाने तेल बगैरा किन्ना पाना ते बस फिर में इ'यै बनान्नां बाकी मम्मी ऐ ते ऐ घर फिर उ'ऐ बनाई ओड़दी बस इन्ना गै कैह्ना चाह्न्नां में ठीक ऐ